नमस्ते हलो नमस्ते नमस्ते बाल कटवाना था तो कौन सी मेहंदी लगाना है अब जैसे तुम जैसे तुम बताओ और जैसे पैसा देओ अब अब कम से कम कम से तो काटे नहीं जात हैं बाल पैसा तो महंगे बाल कटाई होते हैं पाँच सौ कौन से डिज़ाईन कटवइहो तो पैसा में भाई महंगे परिहे ह हाँ नहीं हाँ तो फिर पैसा महंगे मेहँदी लगानी है बाल कटवाना है तो पैसा आप देओ सब चीज़ महंगी है अब बाल तो लाल लगानी काली लगानी कै कौन सी मेहँदी लगानी कौन काली हाँ तो महंगी है अ भाई पाँच सौ से कम नहीं लगाइब ल पाँच सौ से आँय बाल कटवाओगी मेहँदी लगवाओगी औ वो करवाओगी सब सफाई करवाओगी तो हम पैसे पाँच सौ से कम नहीं लेंगे और का करवइहो तो फिर पाँच सौ से कम नहीं पाँच सौ की सेने कम हम कोई कह रहे तो कोई करतइ नहीं अच्छा जे थ्रेडिंग करवइहो तो पाँच सौ से कम कैसे भाई होय पाई हाँ ठीक हाँ ठीक ठीक तैयार हो आओ जाओ हमारे रूम में यहाँ हाँ हमरे रूम में आ जाओ और हमरे रूम में हम सब देत हैं हाँ तैयार तैयार होइ के हमरे रूम में आ जाओ नहीं नहीं अत्ते पैसा ज़्यादा नहीं है फिर महंगी चीज़ें नहीं है फिर मेहनत नहीं करब और सुनो पैसा पाँच सौ ते हम कोई तो कम लेते नहीं हैं चाहे छोट आवै चाहे बड़ा आवै हाँ पाँच सौ से अरे फिर दस बीस रुपए इधर कि उधर चलो कोई बात नहीं लेकिन पाँच सौ से कम नहीं लेब

हाँ बस चिमटी तो ठीक है हाँ ठीक